आङो आलासि फैब्ला बेदिनो खामफ्लाय होगोन होयो लामानिफ्रायनो न'निफ्रायनो नुहुरलानो मिनिहरनो रायज्लायहरनो फै जिराय फै होननानै खामफ्लाय सियारफोर होयो ओमफाय बेदिनो गोबावजों फैनायनि रायज्लायो जिरायलायनानै रायज्लायनोसै बेदिनो बेरायग्लांनायसै नुयि जायगाफोरखौ दिन्थिनो दिन्थिहैलायनोसै फैनानै ओंखाम ओंख्रि बेबायदिनो जाहोनाय लोंहोनाय बिदिनो बेदरफोर जाहोनाय समाव बेदिनो साहा पानि लोंहोग्रोनायसै ओमफ्राय ओंखाम जानानै ओंखाम जानायनि बेदिनो बेदरफोर जाहोबाय बेदि ओंख्रिया नारजि दालि बेदिनो आलु सबाय अनद्लाफोर बेदि सबायमा बेदिनो बेदर भाजा आलु हानि सबाय बेदि जाहोयो आरो ओमफ्राय जों बेदिनो मोजां मोजां फुजिनो लुबैयो आलासिखौ बेरायनो लिङो गामिफ्राव बेरायहैनो बेदिनो नुयिफोरखौ दिन्थिहैनो बेदि गोबावजों फैनायखाय रायज्लायलायनोसै मिनिलायनोसै गोबाङैनो बेदिनो खोथाफोरखौहाय रायज्लायनानै मिनिलायनोसै आरो बेदि गोबावजों फैनायनि बे दुखु सुखुनि रायज्लायनोसै जाथि खुरमाफोर समावहाय बेदिनो एसे खाथि खालानि फैयो रायज्लायनो मोजां मोनो मिनिलायनो मोजां मोनो बिफोरबायदिनो गोबां खोथाफोर रायज्लायनोसै लोगो दोगो गोबाव सम जानानै फैनाय रायज्लायनो लुबैनानै रायज्लायबाय मोजां मोनबाय रायज्लायलायनानै फोजोबनो हाया बेदिनो समावहाय रायज्लायो मिनिलायो जालायो लोंलायो आलासिफोरखौ फुजियो गोबाङैनो जोङो बेबायदिनो रायज्लायो आरो मिनिलायनानै जालाय लोंनाय आलासिफोरजों न'नि न'खरनि बेदिनो रायज्लायलायबाय मिनिलायबाय जाहोलायबाय लोंहोलायबाय बिराद मोजां मोनो आलासिफोरखौ फुजिनो जाहोनाय लोंहोनाय बेदिनो सेयार बायदिसिना होलायनाय बेरायनोबो लिंलांलायो फैलायो मोजां मोनो रायज्लायनो गोबां बेबायदिनो फेफैरैफोरबो फैगोन फैखानायफोरबो फैगोन जों बेदिनो ज' रायज्लायलायनोसै आरो मिनिलायनोसै जाहोनाय लोंहोनायावबो बिदिनो जाहोनो मोजां मोनो लोंहोनो मोजां मोनो गोबां बेबायदिनो जोंनि हानायमानिखौ जाहोयो लोंहोयो जोङो बेबायदि आलासि फुजिनायखौहाय मोजां मोनो गोबाव समजों फैयो समाव मानसिफ्रा बेबायदि खायसेब्ला बेदिनो फैखानाया फैयो खायसेब्ला फैफेथनैया गोबावजों फैयो जों बेबायदिखौ फुजिनो मोजां मोनो रायज्लायलायनो जाहोलायनो लोंहोलायनो जाथि खुरमा जोङो रायज्लायनो बेबायदिनो ज' ज'यैहाय जोङो मोजां जालांलायनो हायो होननानै जोङो रायज्लायलायो मोजां जाथोंसै होननानैहाय